त ॾिसो हाणे तैराकी जो ॾाढा फ़ाइदा आहिनि असांजे स्वास्थ्य लाइ और तंदुरस्ती लाइ उहा असांजो पाचन तंत्र मजबूतु कंदी आहे असांखे बुख ई हुओ ॾींदी आहे मतिलबु बुखु लॻंदी आहे उन सां और अगरि बुखु लॻंदी त इंसान रोटी खाईंदो रोटी खाईंदो त इंसान मजबूतु रहंदो त इहो सभु ॾाढी ज़्यादाह मदद कंदो आहे और सांस वठण में बि असांखे सही लॻंदो आहे छोकी ॾिसो हाणे असां स्विमिंग कंदासीं ठीकु आहे हाणे जेको माण्हू पाणीअ में सांस थो रोके सघे मतिलबु हुन जो सांस जो कंट्रोल सिस्टम सुठो अथसि और उन जो मतिलबु सांस निरंत्रण वठी थो सघे त उहा ई आहे की हिन में असांखे पतो पंहिजंदो आहे की असांजी फिज़िकल ऐं मैंटल हैल्थ कीअं आहे असां कॉन्स्ट्रेट सां करे सघूं अगरि कॉन्स्ट्रेट कंदासीं त असांजी मैंटल स्थिति पतो पंहिजंदी ईं फिज़िकल त असां स्विमिंग सां गॾु कंदासीं इन लाइ स्विमिंग जी तैराकी जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि जेको असांजे स्वास्थ्य तंदुरस्ती जी ॾाढी मदद कंदा आहिनि